जीअं त मूंखे नयो सिम काड थो खपे हुनजे लाइ अधार काड जी कॉपी जीरोक्स जरूरी हूंदी आहे व मां उहा जीरोक्स ॾेई थी सघा पर अजकल्ह ई आधार काड अची विया इन हुनजे करे उन्हनि खे आधार काड जे लिंक ते वञिणो पवंदो ऐं हुते वञी मुंहिंजे ॼमण जी तारीख़ इहे या मोबाइल नंबर विझी करे ए ऐं कंहिंजो कंहिंजो उनमें पासवड विधल हूंदो आहे उहो विझी हुनखे लिंक खे खोले करे हुन मां आधार काड जी कॉपी खणी था सघू ऐं सिम वठी त सघूं मोबाइल जो